मुंहिंजो नालो राहुल आहे मां हीअं त ॿुधाइणु चाहियां कि बड वॾा वॾा स्टैडियम ऐं मैदाननि में खेलण वाला खेल राष्ट्रीय कार्यक्रम के कीअं आयोजित कियो जाता ऐं छा छा खेल खेलणु वेंदा आहिनि हुननि में पहिरों आहे क्रिकेट क्रिकेट में ॿ टीम थींदी आहे आम्हूं साम्हूं हिकु टीम में पंद्रहं पंद्रहं प्लेयर थींदा आहिनि ऐं खेलण वारा यारहं यारहं यारहं हिकु टीम में यारहं ॿी टीम में खेलण लाइ मैदान में ईंदा आहिनि अन ऐं हुननि खे ॾिसण लाइ ॾाढा सारा लोग ईंदा आहिनि मैदान में मैदान जी कैपेसिटी खे मथां थींदी आहे कि केतिरा लोग वेही करे ॾिसी था सघनि ऐं खेलण वाला खेॾण वारा माण्हू हिक टीम में बॉलिंग ईंदी आहे हिकु टीम में बैटिंग ईंदी आहे बैटिंग करण वारी टीम पहिरीं रन ठाहे करे ॿी टीम खे चैलेंज थी करे कि तव्हां ईअं रन ठाहे वे ठाहियो त ही तव्हां जिते वेंदासीं ऐं ॿियों खेल थींदो आहे हॉकी टियो थींदो आहे हीअं ई बास्केट बॉल चौथो फुटबॉल ऐं ॾाढा सारा खेल खेलण लाइ थींदा आहिनि मैदान में हिन सभिनि खे ॾिसण लाइ ॾाढा सारा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं खेलण लाइ बि स्टेडियम में वॾा वॾा माण्हू हिननि खे स्पोंसर था करनि ऐं इन्हनि खेलण खे आगे अॻियां था वधाइनि जीअं हिकु खेल वधीक फेमस आहे असांजे भारत में क्रिकेट जिन्हनि खे पंहिंजा वॾा लोग टूर्नामेंट था कराइनि जीअं आई पी एल ऐं उन्हनि जी ट्रॉफी वग़ैरह आई पी एल में पाण ॾिसंदा आहियूं अठ तरीक़े जी टीम थींदी आहे ऐं करोड़ वारनि में माण्हू था अचनि हिननि खे ॾिसणु पंहिंजी पंहिंजी टीमनि खे सपोर्ट था करनि ऐं ॾाढा सारा फैंस ईंदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे फेवरेट प्लेयर लाइ पाण ॾिसूं त हिकु टीम ॿिए टीम खे कीअं थो भीड़े ऐं कीअं था खेलनि हे ईअं ई खेल थींदा आहिनि मां ॿुधायो पहिरें बि कि हॉकी फुटबॉल ऐं वधीक